ہلو سر آپ لکی ٹریول سے بات کر رہے جی مجھے منالی کے لئے کچھ اِنفارمیشن چاہئے تھی آپ مجھے اصل میں منالی جانا ہے ویکنڈ میں یہ نیکسٹ ویک فیملی کے ساتھ جانا ہے چھ پرسن ہیں ہم نہیں اپنی پرسنل ٹریویلر سے جانا ہے

اچھا سر یہ اِک بات بتائیں تو یہ آپ اِس کے علاوہ بس یہ تین دو تین ہی فیسلٹی ملیں گی آپ کے پاس اور اِس میں پرائز میں کچھ

جی تو اِس میں پرائز میں آپ تھوڑا کچھ کرئیے تاکہ پھر میں آگے سوچوں مجھے تھوڑا پرائز زیادہ لگ رہا ہے اچھا اچھا یہ آپ کی گاڑی جو ہے یہ اے سی رہے گی نان اے سی رہے گی جی جی جی ٹھیک ہے سر چلئے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں جیسا بھی ہوتا ہے